आङो आबाद मावनाय समाव माइ गायनायनि माबाखौनो आं बुंग्रोनाय जासिगोन जोङो आं उन्दै उन्दैयाव नुदोंमोन ख'आवसो सोबनानै ओमफ्राय दैयाव गारसोमो दानियाथ' जोंनि दिनाव बस्थायावसो सोमो आरो बेनिफ्राय सानथाम दोनो माइलिखौ बोरियाव बोखांनानै ओमफ्रायसो गाजा खिलिबा खुबैयो ओमफ्राय गायनाय समाव फुनाय समाव बेफोरबो बहुत खस्थ' जोंनाथ' नांगोल जुंगालसोमोन नालाय मोसौजोंसो दानि दिनावसो ट्रेक्ट'रफोरजों बेफोरखौ बाहायबाय गोदोथ' जोङो बेफोरजोंनो मावनानै जाबोदोंमोन मानो होनबा मोसौफ्रानो मोजांमोन आरो बेफोरजोंनो जोङो खुबैयोमोन बेयाव नांगौ मानो होनबा हाल खदाल हासिनि बे मेसें दिनाव हाथुराबो थानांगौ हासिनिबो थानांगौ बे समाव मेसेङाव माग मास दिन समाव आसुबो खुबैयोमोन आसु खुबैनायाव एसे गिदिर गिदिर जाबा बेखौ बेदा होनाय दंमोन मोसौजों जोङो बेखौ लांदां खालामोमोन आरो हाग्राफोरखौ आरो फाथोआ सैथ्र' मासाव खुबैयो सैथ्र' मासाव खुबैबाबो बेरा होनांगौ जायो बेफोरजोंनो आबाद मावनानै जाबोयोमोन जोङो हालोम मैलोम बेजोंनो मोजांबो जाबोयोमोन जों बेफोरजोंनो सोलिनानै थाबोयोमोन आरो आं माथो बुंबावनो आंनि हानाय हुनायफोरबाबो बेनो खामलाबो होयो निजेबो हायो एखमबा न'खरनिफ्राय जोङो गासैबो ओंखारनानै हायो खासि नांगौ खासिजों जोङो मोथिबो हायो बजाबो हायो एदायहाय बिदिनो आरो जोङो बे बजाखौ रोगानांगौबा बावखाजों रोगायो थुयै थुयै रोगानानै न'आव लाबोयो आरो मारा होनाया मोसौजोंसो मोसौजों संग्रायनानै होनानै बे माइखौ गाहैयोमोन आरो जोङो बेफोरनो जोंनि गोनांथि खामानि आं बुजियासैलै औवा बुरखाखौ जोङो बावगाखौ फोराननानै सैनानै गोफार खालामो बेजोंनो जोङो थुयो थुनानै बाननानै लाबोयोमोन आरो नांगोला इसे खंखाइ नांगौ जोङो बायथालजों दानो गुदुं फोलावनो बायसजों जोङो दानो जुंगालाबो बेनो औवानि बानायो आरो दंफांनिबो निस्थां दंफांफोरखौ मोजां मोनोबा बेफोरजोंनो बानायनानै दाब्लाबा खालामो आरो बेखौ जोङो फास हात लानानै जोङो मोसौ जुंगाल बानायो नांगोल जुंगाल